अरे यार नमस्ते भैया नमस्ते भैया नमस्कार बढ़िया बढ़िया है भैया अपना बताइए हलो बढ़िया है बताओ कोई अच्छी सी जगह बताओ जहाँ चला जाए घूमने के लिए हाँ नैनीताल चल सकते हैं कितना ख़र्चा आएगा हाँ अकेले जाएँगे नहीं सब कुछ टोटल ख़र्चा

हाँ हाँ वह तो है

और कोई अच्छी जगह नहीं है और महाकालेश्वर है जहाँ ऐसी कोई अच्छी सी जगह बताओ जहाँ पैसे कम पड़े और घूम टहल भी आएँ अकेले जाना हमें सोलो

हाँ हाँ हाँ वह भी सही है हाँ आगरा आग आगरा आगरा चले जाएँगे हाँ कितना टोटल ख़र्चा पड़ेगा वहाँ पर आगरा का हाँ अपनी गाड़ी से अगर जो हम जा रहें तो हाँ हाँ अकेले जाएँगे अकेले जाएँगे

और आप बताओ हम सोच तो रहे हैं कि वहाँ अयोध्या भी कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है कम ख़र्चा भी पड़ेगा क्यों